قدرتی وسائل میں ہمارا بہار بہت بہتر ہے یہاں بہت سارے قدرتی وسائل موجود ہے قدرت نے ہمارے بہار کو بہت ساری نعمتوں اور وسائل سے مالا مال کیا ہے ان قدرتی وسائل میں ان لوگوں کو بہت سپورٹ کیا ہے اور ان قدرتی وسائل کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اپنے کاروبار کو شروع کیا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے گھر کا خرچ چلاتے ہیں اہل و عیال کا دیکھ بھال کرتے ہیں ان میں سے کچھ بہت اہم ہے چلیے کچھ کا ذکر کرتے ہیں جیسے پات کی کھیتی اور مکے کی کھیتی اور اسی طرح مکھانا کی کھیتی آج سے چند سال پہلے تک پاٹ کی کھیتی ہمارے علاقے کی سب سے بنیادی کھیتی تھی لیکن مکئی نے اس کو پیچھے کر دیا ہے پاٹ کی کھیتی سے علاقے کے کئی گھروں میں کاوروباری طور پر مدد ملتی ہے اور کاروبار کو مضبوط ملتی ہے مضبوطی ملتی ہے اسی طرح مکے کی کھیتی قدرت نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے مکے کے ذریعے بہت گھر آباد ہوتے ہیں اس کو فروخت کر کے کافی آمدنی ہوتی ہے اور مکھانا کی بات ہی الگ ہے پہلے لوگ اس سے ناواقف تھے لیکن اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ مکھانا کتنا اہم ہے تو لوگ اب اس طرف آ رہے ہیں اور اس کی کھیتی اور اس کے کاروبار سے بہت سارے گھر آباد ہیں خدا انہیں آباد رکھے